आंनि बाहागोआव गोलैदों नोंथांनि गावनि बिबार बारिखौ सामलायनायाव नों मा जेंनाफोर सहायनांगौ जायो बेनि सायाव खेंफोरथि होनो आं सान्दों जोंनि बिबार बारिखौ सामलायनायाव जोंहा गोबां जेंना फैयो बेफोर जेंनायानो जाबाय जोंहा से नम्बराव हासार नै नम्बराव एम्फौ थाम नम्बराव जोंहा दै ब्रै नाम्बाराव जोंहा साब सिखोन खालामनाय दा से नम्बारावनो जोंहा हासार जों बिबार बारिखौ मोजां खालामनो थांनायाव जोंहा गोबां बिबारनि नांगौ जखानि जों हासार हासार बाहायनांगोन बेवहाय जोंहा गोबां बिबार बारि खालामोबा बेवहाय गोबां जोंहा हासार नांगोन आरो बे हासारनि जेंनायाव जोंहा जुदि न'आव गैयाब्ला जोंहा जेंनायाव गोग्लैगोन बेफोर जेंनायानो जाबाय जोंहा बायनांगोन एबा गुबुननियाव लायनांगोन नङाब्ला जोङो गावनो खालामनानै हासारखौ जों बाहायनांगोन फारसेथिं जोंहा मोनो बायब्लाबो मोनो नार्सारियाव माखासे जोंहा गोबां रासायनारिक मुलि एबा बेवहाय हासार मोननाय जायो बेफोर हासारफोरखौ जोङो नांगौ बिबांनि जगायनानै बिबार बारिखौ साजायनो हायो दा बे साजायनायाव जोंहा दैनि जेंना जायो आरो एम्फौ एम्फौ एनलानिफ्राय जेंना जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा ब्लाइट ब्लाइट नाङो दा बेनि सायावबो जोंहा जाय रोङा बिथांमोना बेफोरखौ खालामनो हाया एबा लाखिनो हाया जोंहा बोथोरनि सायावबो जायो माखासे जेंना बेफोर जेंनाफोरा जाबाय जोंहा बेखौ खोबथेनो हानाय माबा मोनसे राहा प्लास्टिक बा उखुम जोंनो नांगौ जायो बे उखुमफोरखौ जोंनो नांगौ रोखोमनि मोजां साजायनो हायाब्ला एबा होनो हायाब्ला जोंहा गोबां जेंनायाव गोग्लैयो दा जोङो नुनो मोन्दों जोंनि बिबार बारि खालामनायावहा जोंहा दाउ अमा बोरमा बेफोरो गोबां जोंनि बारनो गोनां बिबारफोरखौ नस्त' खालामना होयो एबा जाना होयो एबा उरना होयो बा एरना होयो दा जों बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखाय बेरा बेरा खालामनानै लानांगोन बा बेरा खालामनानै लानो हायाब्ला जोंहा बिदिनो गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन दा एम्फौ एनलानिफ्रायबो जोङो बेफोरखौ बारग' होनो बिलाइ जानायनिफ्राय एबा बेखौ एम्फौफोरखौ फुथारनो थाखाय जोङो मुलि बाहायनांगोन बेयावबो जोंहा गोबां जेंना जायोदि नांगौ जखानि मुलिफोर होनो हायाब्ला जोंहा बिबारा ओरैनो सेवगारलाङो एबा दंफाङा ओरैनो रानलाङो बेवहाय जों गोबां नाजानांगोन जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एबा बे बिबार बारिखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनो नांगौब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि नांगौ जखानि दै मुलि हासार जों बाहायनांगोन बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोब्बाय